असांजे लखनऊ शहेर में कला विद्यालय जीअं भारतखंडे ललित कला सेंटर इन में इहे गोर्मेंट जी तरफ़ां एन जंहिंमें ॿारनि खे तरह तरह जूं कलाऊं सेखारींदा आहिनि गोर्मेंट जी तरफ़ां फ़्री में ऐं ॿार इन में डांस घणे एक्तटिविटयूं सिखंदा आहिनि उहो असांजे लखनऊ शहेर में काफ़ी जॻहियुन ते गोर्मेंट जे तरफ़ां ई कलाऊंनि जी सुविधाऊं आहिनि जंहिंमें ॿ नाला ललित कला केंद्र भारखंडे उन में असांजा बि ॿार वञी चुका आहिनि ऐं ॾाढो ई सुठो ॿारनि खे कलाऊं तरह तरह जू सेखारींदा आहिनि ऐं ॾाढी ॿार असांजा इनमें वञण सां गोर्मेंट जी में काफ़ी फ़ाइदो थियो आहे